ہیلو میں زید بول رہا ہوں میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں آپ کے آنے والی شادی پر مبارک ہو مجھے آپ کے سوٹ کے ساتھ مدد کرنے کا اعزاز حاصل ہوا آئی فریم ڈیزائن اور پیچیدگی پر منحصر ہے عام طور پر شادی کے سوٹ کو شروع سے سلائی کرنے میں تقریباً دو سے تین ہفتے لگتے ہیں یا پھر ڈیزائن کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے یہ خوبصورت لگتا ہے آپ کے فراہم کردہ تفصیلات آپ کے بڑے دن کے لیے بہترین سوٹ بنانے میں ہماری مدد کریں گی جہاں تک قیمت کا تعلق ہے یہ کپڑے کڑھائی اور ڈیزائن کی پیچیدگی کی بنیاد پر مختلف ہوتی ہے کیا آپ مجھے اپنے بجٹ یا ترجیحات کا اندازہ دے سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو تخمینہ فراہم کر سکوں بالکل میں پوری طرح سمجھتا ہوں کہ سیدھا کڑھائی اورمعیاری تانے بانے والے سوٹ کے لیے قیمت عام طور پر نو ہزار سے بارہ ہزار کے درمیان ہوتی ہے تاہم جب ہم ڈیزائن اور فیبرک کے انتخاب کو حتمی شکل دے دیں گے تو مجھے آپ کو زیادہ ضرورت سے تخمینہ دینے میں خوشی ہوگی میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ آپ کو اپنے بجٹ کی بہترین قیمت ملے میں آپ کے خاص دن کا حصہ بننے کے لیے پرجوش ہوں برائے کرام اپنی سہولت کے مطابق تشریف لائیں اور ہم تمام تفصیلات دیکھیں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کے سوٹ بالکل اسی طرح نکلے جیسا آپ تصور کرتے ہیں مجھ سے بلاجھجھک رابطہ کریں اگر آپ کے مزید سوالات ہیں اگر کوئی چیز ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں آپ کا استقبال ہے اپنا وقت نکالیں اور جب بھی آپ تیار ہوں گے ہم آپ کی شادی کی ساڑی شادی کے سوٹ کو واقعی قابل ذکر بنانے کے لیے حاضر ہوں گے آپ کا دن بھی شاندار گزرے اور آپ سے جلد ملاقات کے منتظر ہیں